بائک بائک موٹر سائیکل جو ہے بائک موٹر سائیکل جو ہے ہم باہر اسٹیٹ میں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا جیسے ممبئی بنگلور یہ سب بڑا سٹی ہو گیا ہمارے گاؤں میں دیکھ لیجیے کھگڑیا ضلع کے بہار کے کسی بھی گاؤں میں دیکھ لیجیے اس کے اندر جو ہے آپ کو کھیتی کے آری پہ چلانا ہوگا جس کو آری بولتے ہے جس کا زمین ہوتا ہے وہ کھیت میں آری بنا ہے اس پہ نکالنے میں بہت دقت ہوتا تھا ہم کو اب دقت نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم ایکسپریئنس ہو گئے بائک چلانے میں بہت ہی بڑھیا سے چلا لیتے آری پہ بائک اور کھیت میں زیادہ تر تب دقت ہوتا ہے جب ہم بائک پہ بوجھا رکھ لیں اور آری سے نکالنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم بہت ہی آسان طریقہ سے نکال لیتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ بائک چلانا بہت ہی ضروری ہے آپ کے لاہم میں یعنی جیون میں بائک چلانا بہت ہی ضروری ہے بائک چلانا آسان ہے پر بائک کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے اس لیے بولتے ہیں کھیتی باڑی کرنے میں زیادہ تر بائک کام آتا ہم لوگوں کے گاؤں والے آدمی کو کھیتی باڑی کرنے میں بائک بہت ہی ضروری ہے اس لیے کہ گیہوں بائک پہ لانا موٹر لے جانا آ بشرتے کی دھان گیہوں یہ سب کا بوجھا جو ہے کھیت میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم لوگ دونی کراتے ہیں تو گھر پہ لا کے اور اسی کارن بوجھا بائک پہ کھیت پہ سے گھر لے کے آتے ہیں بائک بہت ہی ضروری ہے